सुधांशु क्या हाल हैं क्या सब चल रहा है हमको पटना जाना है कैसे मतलब कौन सा टेक्सी बुक करें जो कम टाइम में हमको पहुँचा दे और कम पैसे में कोई टेक्सी का नाम बताओ जो हमको कम टाइम में और कम पैसे में पूरा घुमा दे पटना का पटन देवी हो और पटना का गोल घर हो जो हमको घुमा दे जो तुमको जानकारी में जो सस्ता सुवस्ता हो जो तुमको पता हो वह हमको बताओ